हलो जी जी नमस्ते सर मुझे कपड़े खरीदने थे

कपड़े में मुझे सबसे पहले आप दिखाइये मुझे बताइए आपकी इसमें जो आपके पास अभी लेटेस्ट में अवेलेबल टी शर्ट कौन से हैं एल साइज में फुल आस्तीन

ब्लू ब्लू कलर सिंगल पीस जी सर मुझे सर पाँच सौ से सात सौ रुपये की रेंज में टी शर्ट चाहिए

जी सर आं मुझे इसके अलावा एक फॉर्मल पैंट और शर्ट खरीदना है जी मटेरियल में जी जी जी मुझे कॉटन में विशेषकर कॉटन में मुझे पाँच सौ से एक हज़ार तक का जो रेंज मिल सकता है

मुझे बादामी कलर और जो आपने बताया नीला कलर इसके अलावा व्हाइट कलर पैंट में पैंट में जो बढ़िया क्वालिटी के अभी लेटेस्ट जो मॉडल कुछ नये आये हों तो बताइए आप

ठीक है तो उसमें आप अच्छा अच्छा ठीक है इसमें से जो पैंट में इस्ट्रेचेबल जो मटेरियल है उसके अंतर्गत ब्लू कलर और ब्लैक कलर और व्हाइट कलर में पैंट खरीदना ठीक है सर मैं आपके आपके जो वाट्सप नम्बर है उस पर मैं अपना पूरा एड्रेस भेज देता हूँ तो आप उस पर डिलीवर करवा देना जी सर पेमेंट का मैथड क्या रहेगा सर

ठीक है सर ठीक है सर धन्यवाद सर